दरभङ्गामे ओना तऽ बहुत स्थानीय मीडिआ छै जाहिमे मतलब बहुत प्रकारके न्यूज रखै रहै छै हमसभ फेसबुकके माध्यमसँ बेसीकाल एतऽसँ मतलब न्यूज पता करै छी कि कतऽ कि कोना होइ छै फेसबुकपर बहुत लोकल चैनलसब छै आओर जाहिमे ईसब बतेने रहै छै कि हँ कतऽ कि भेल कतऽ कोन जिलामे कतऽ कि भेल खासकऽ कऽ दरभङ्गामे कतऽ कि होइए जेनाकि दरभङ्गा लाइव न्यूज छै द वॉइस ऑफ बिहार एहिसबमे मतलब ईसब बते बताबैत रहै छथिन कि कतऽ कि होइ छै तऽ ईसब बहुत सोर्स छै जानकारी प्राप्त करैके आओर एतऽ एगो छै लोकल न्यूज पेपर छै मैथिली पुनर्जागरण ओकरा माध्यमसँ ओना तऽ हम न्यूज पेपर खास पढ़ै नहि छी लेकिन हम फेसबुकके माध्यमसँ बेसीकाल आसपासमे कि होइ छै कोना होइ छै एहिसबके जानकारी प्राप्त करै छी मतलब हमरा सामाजिक जानकारी जे अइ से फेसबुकसँ प्राप्त होइए हम फेसबुकपर बेसीकाल स्क्रॉल कएलहुँ तऽ न्यूजसब देखबैत रहै छै कि कतऽ कि भेल कोना भेल तऽ बहुत नीक छै

आओर ओना हमरासभके तऽ बेसी तऽ ओना खास कर शिक्षापर धिआन दैके जरूरत छै शिक्षाके उपर काज करबाक छै आओर बरखा भेल तऽ खूब पानि एकत्र भऽ जाइ छै तऽ ओकरा निकासके कोनो मतलब कोइ तरीका नहि छै ओहि ओहिपर काज करैके जरूरत छै जेना दरभङ्गामे बरसा भेल तऽ लागै छै जेना बाढ़िए आबि गेल पूरा दरभङ्गा डुबि जाइ छै तऽ ओकरासबलए बेसी काज करैके जरूरत छै आओर शिक्षामे समय समयपर किलास नहि होइ छै तऽ समय समयपर किलास होइ जे बच्चासभके भविष्य छै ओहिपर काज करबैके जरूरत छै बहुत जरूरत छै ओहिपर तऽ तऽ हमरासभके खासकऽ फेसबुकसँ ईसब जानकारी भेटै छै कि आसपास कि भेल कोना भेल कतऽ कि कोना होइ छै कि नहि होइ छै बस